रेशम स्कूल जी सभा में भाग ईअं आहे की प्रार्थना में मां पूरो सहियोगु ॾिनो आहे तंहिंखां पोइ मुंहिंजे शर्मीले स्वभावु जे करे न मां कॾहिं डांस में भाग वरितो आहे न मां ॻाईण करण में बसि इहो आहे की भई हुनजो एजेंडा फ़ॉलो कयो आहे लास्ट तईं वेठी हूंदी आहियां ऐं पोइ हथ जोड़े ईंदी आहियां हरी ओम